ना हमनायाव बाहायसिननाय बुस्थुफ्रा जेखाइ खबाइ ओमफ्राय मुसारि फ्राय खदाल आंनिला गासिनिफ्राय साबसिनानो जेखाइ जेखाइयानो आंनि साबसिन साननायाव ओमफ्राय ओरै ना साथनो हानाया आखाइजोंबो हमनो हायो साथनोबो हायो जेखाइया जेखाइयानो साबसिन आंनिब्ला जेखाइयावहाय गोग्रोमनानै माबानोबो हायो ओमफ्राय जेखाइयावहाय गासिननिबो हनोबो हायो गुथनोबो हायो जेखाइयानो गोनांथिसिन जेखाइयानो साबसिन ओमफ्राय खबाइ ना दोननो खबाइआबो मोजां खबाइनि माबायाबो नांगौ जायो ओमफ्राय ओरैहाय ना सारला थेनोहाय खदालबो नांगौ जायो खदाल थेदो आमफ्राय सारदो ओरैहाय आरो मुसारिबो सोंथेबावदो मुसारि सोंथेयालाथ' नाया बादला बायजोबो ओंखायनो मुसारिबो नांगौ जायो मुसारि ओङालानो नाया बादला बायजोबनानै बोरै बोरै थांनो नागेरजोबो ओमफ्राय ओरैहाय ना मोनला फानहैनोबो हायो नाजोंहायबो अनेख फैसा खामायनो हायो ना सारनानैबो ओमफ्राय बालथिंजोंबो साथनो हायो थिंजोंबो साथनो हायो थिंजोंथ' सानै साथनो हाबावो ओरै दुरुं खानानै सासे फारसेथिङै दुरुङाव हमदो फारसेथिङै सासे दुरुङाव हमदो गुलदुं गालदां गुलदुं गालदां होननानै साथनो हायो ओमफ्राय ओमफ्राय हमदो दैया रानब्ला नाजों दैजों नाजों दैजों जाला हमदो जोंथ' खनसे जि नाजों दैजों नाजों दैजों जानायाव नाजों दैजों जानायावहाय जि हमनो नागेरबाय खबाइनै मोनबोबाय जोङो नायाखौ खबाइनै मोनबोबाय